नमस्कार काम ये है कि गाड़ी की साफ सफाई करानी है और थोड़ी मरम्मत भी है दोनों काम साफ सफाई चाहिए अच्छा काम चाहिए नहीं इस समय चली है ये अरे टाटा सूमो है हाँ वैगनार है हमें ये मालूम नहीं था हाँ तो उसकी मर थोड़ी सी उसमें कुछ और गड़बड़ी आ गई उसको भी दिखवाना है और अच्छी तरह से धुलाई होनी चाहिए क्या उसमें नहीं क्या है धुलाई उलाई का उसका नहीं और नहीं उसकी कीमत वगैरह क्या है नहीं कुछ आ रही है और मिस्त्री के पास तो वही बताएगा न थोड़ा ट्राई करके कुछ परेशानी है उसमें नहीं भेज देंगे तो बढ़िया रहेगा जरा देख लेगा चला कर यहाँ पर है ये महाराजगंज के पास एक गाँव है उसके पास आप तो वहाँ पास हैं शहर के हाँ तो अभी आधे घंटे लग जाएंगे अच्छा क्या उसमें बिल बैठेगा अब स्वयं ले जाएंगे तो नहीं लगेगा चलिए स्वयं लेकर ही आ रहे हैं हाँ मालूम है न हाँ ठीक उधर से आ रहे हैं तो गाड़ी खड़ी है उसको बनवाना है और उसको जो है